नमस्ते जियां की मेरा कोश्न जियां कि मेरा कोश्न पुच्छे दा कि केह् केह् सावधानियां बरतनियां चाहिदियां जेल्लै अस केह् करने हुन्ने एलपीजी सिलेंडर लान्ने हुन्ने सबसे पैहले अस केह् करने जिल्लै अस घरा च एलपीजी सिलेंडर लाने सबसे पैहले असें दिक्खना चाहिदा कि कोई बी जेह्ड़ी पाइप ऐ ओह् लीक निं ना होआ दी अगर लीक होआ दी ते असें केह् करना चाहिदा चेक करनी चाहिदी कि पाइप जेह्ड़ी ऐ ओह् प्रापरली लीक निं ना होआ दी फिर असें एह् दिक्खना कि कोई अगर अगर उप्परा ओह् सील ऐ जां नेई ऐ फिर असें एह्बी चेक करना चाहिदा कि अगर कोई बी सिलेंडर ऐ ओह्दे अग्गे पिच्छे कोई बी असें प्लास्टिक दी चीज नी रक्खनी चाहिदी ना ही प्लास्टिक दे डब्बे रक्खने चाहिदे क्योंकि अगर कल्ला गी अगर ओह् लीक बी होई जाए ते ओह्दी वजह कन्नै केह् केह् होई सकदा के अग्ग लग्गी सकदी और स्हानू ज्यादा से ज्यादा ध्यान रक्खना चाहिदा कि कोई बी बच्चे जेह्ड़े ऐ ओह् अग्गे पिच्छे सिलेंडर दे ओह् नेई खेलने चाहिदे और असें एह्बी ध्यान रक्खना कि जेह्ड़ा अस कोई सिलेंडर जेह्ड़ा ओह् इस्तेमाल करा ने ओह् प्रापर उप्परां ओह् सील ऐ जां नेई ऐ और अस्स हमेशा उयै सिलेंडर इस्तेमाल करना चाहिदा जिदे अस केह् करा ने प्रापर जेह्दे सर्टिफिकेट होवे इयां अस कोई बी ऐ फर्जी अगर लेई लैचे ते ओह् केह् करना ओह् हमेशा जाली गै होना और ओह्दा कोई फायदा नी होना इस लेई घरा बिच जेह्ड़ा गैस सिलेंडर ऐ ओह्दे अस इस्तेमाल करना और इब्भी ध्यान रक्खना कि ओह् जेह्ड़ा सिलेंडर ऐ ओह् अस्स खु'ल्ले बिच्च यूज नेई करी सकचै ताकि ओह् कदें कदें केह् हुंदा जियां कि कोई पाइप लीक होई गेई अगर ओह् ओह्दी फड़ी लेई उन्ने अग्ग फड़ी लेई उदी वजह कनै केह् होना कि हवा बिच्चूं अग्ग फैली जानी जिदी वजह कन्नै अग्ग लग्गने दे चांसेस जेह्ड़े ऐ ओह् मते बधी जाने और असें एह् तक्कर दिक्खी सकने कि जोल्लै अस एलपीजी जोल्लै अस कोई बी कम्म करिये निं फिर असें केह् करना चाइदा कि ओह्दा जेह्का रेगुलेटर ऐ ओह् पिच्छुआं बंद करी उड़ना चाहिदा ताकि ओह् अग्ग नेईं फड़ै मतलब कि कल्ला गी किश होई गेआ जां कोई बच्चा गै लग्गी पवै सिलेंडर कन्नै ते ओह् उसी खोलने गी गैस गी आन नेईं करी सकै फिर असें एह् दिक्खना चाहिदा की अस जोल्लै असें कोई बी चीज बनानी जां पकानी अस प्रापर्ली दिक्खना कि ओह्दे अस केह् करी सकना ने उसी प्रापर्ली बंद ऐ जां नेई ऐ पाइपां जेहड़ियां सिलेंडर कन्नै लग्गी दियां ओह् प्रापर्ली फिट ऐ जां नेई ऐ और ओह् लीक ते नी ना होआ दा फिर अस एह् दिक्खी करी सकने कि अस जेह्ड़े आं उऐ सिलेंडर यूज करने चाहिदे जेह्ड़े स्हाड़े के न सर्टिफाइड होन जेह्ड़े स्हानू जेह्ड़े गौरमैंट ने दित्ते दे होन ठीक ऐ और अस केह् करी सकने एह् कि अपना जेह्ड़ा ऐ कि अस गैस सिलेंडर जेह्ड़ा ओह् ज्यादा से ज्यादा ओह् केह् करी सकने की ओह्दे पर ज्यादा से ज्यादा इक कम्म करी सकदा जियां कि अस ग्राएं च रौहन्नें अस केह् करी सकने आं चुल्ल दा इस्तेमाल बी करी सकने उदू बाद चुल्ली पर फुल्के बनाई सकने ताकि अस घट्ट कोला घट्ट जेह्ड़ी गैस ऐ ओह् इस्तेमाल करी सकचै क्योंकि गैस जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी मैंह्गी होई गेदी ऐ अस गरीब लोग इन्ने लेई नी सकदे गौरमैंट जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी स्कीमां चला दियां ऐं गैस पर कि गैस जेह्ड़ी ऐ जियां एलपीजी सिलेंडर उनें दित्ते गरीबें गी मगर ओह् जेह्ड़ी सुविधाएं जेहड़ियां ओह् अज्जै तक्कर पूरे भारत च लागू हन्नी होई पाइयां ओह् कोई चंद लोकें गी गै मिली दियां और अस्स और केह् करी सकने आं अस एह् दिक्खी सकने कि जोल्ले अस कोई बी सिलेंडर लान्ने ओह् केह्ड़ी जगह पर प्रापर जगह पर ऐ जां नेई ऐ ओह्दे कन्नै कोई बच्चा जां कोई बड्डा निक्का बुजुर्ग जेह्ड़ा ऐ उस लग्गे नेईं ताकि एह् जेह्ड़ी लीक होने दे चांसेस नी रौह्न जेह्ड़े अस कोई पाइपां लान्ने सिलंडर कन्नै ओह् सारियां स्हेई ऐ जां नेईं ऐ ओह्दा रेगुलेटर जेह्ड़ा ऐ ओह् असें प्रापर्ली चेक करना चाहिदा और जोल्लै अस सिलंडर पुट्टने हुन्ने दिक्खना कि उप्पर सील होए दा नेई कदें कदें केह् हुंदा कि सिलंडर जेह्ड़ा ऐ ओह् उप्परा सील नेईं होए दा हुंदा ऐ ओह्दा मतलब कि ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् कुतै ना कुतै इस्तेमाल होए दा जां ओह् कुतै कुतै कुतै लीक कीते गेदा इसलिए अस के ना हमेशा जेल्लै बी अस सिलंडर लान्ने जां लैन्ने अस केह् करना चाहिदा दिक्खना चाहिदा कि ओह् उप्परा पापर्ली सील ऐ जां नेई ऐ अगर ओह् सील नेई ऐ ते उस उस सिलेंडर असें नेई लैना चाहिदा और स्हानू एह् करना चाहिदा कि अस दिक्खना चाहिदा कि प्रापर्ली अस प्रापर्ली स्हाड़ियां पाइपां जेह्ड़ियां ठीक ऐ जां नेईं ऐ स्हानू जेह्ड़ियां ओह् प्लास्टिक दियां पाइपां नी यूज करनियां चाहिदियां इदे एलपीजी गैस च अस प्रापर्ली जेह्ड़ी ऐ प्लास्टिक पाइपां नी यूज करनियां क्योंकि उदी बजह कन्नै केह् हुंदा कि जेह्ड़ी स्हाड़ी गैस ऐ उदे लीक होने और अग्ग पकड़ने दे चांस जेह्ड़े ऐ ओह् मते बधी जंदे

क्योंकि कदें कदें बच्चे केह् करदे अपने खेल कूद बिच्च केह् करदे गैस कदें कदें उंदे कोला आन होई जंदी जेह्दी वजह कन्नै केह् होंदा कि अग्ग फड़ी सकदी ऐ और अस जदूं बी रसोई च जां कुते गैस लान्ने आं असें हमेशा दिक्खना चाहिदा कि उदे अग्गे पिच्छे कोई ऐसा समान जां ऐसी चीज नेई टिकी दी होवे जिदी वजह कन्नै केह् होवे कि ओह् जो अग्ग चीज जल्दी अग्ग फड़ी लै अस एह् दिक्खी सकने कि एह्दे सिलंडर दे अग्गै पिच्छे कोई पेट्रोल जां डीजल आह्ली चीजां नेईं होन क्योंकि उदी बजह कन्नै बी केह् हुंदा कि अग्ग लग्गने दे जेहडे़ चांस ओह् बधी जंदे और अस एह् बी अस एह् बी करी सकने कि जेह्ड़़े एलपीजी सिलंडर ऐ उदे प्रापर पाइपां ते चेक करनियां उदे पिच्छे अस दिक्खना कि कोई कोई ऐसी चीज नी ना रक्खी दी जिदे वजह ने अग्ग लग्गने दे चांस जेह्ड़े ऐ ओह् बधी सकदे फिर अस एह्बी दिक्खी सकने कि प्रापर सब कुछ ऐ जां नेईं ऐ